काल्ह जी बाबा ॻाल्ह ॾाढी ॾुखी आ्हे काल्ह मां घर मां त निकितसि पर ॾाढे बरिसात में अटकी पियसि छाकाणि त मूंखे वञिणो हुओ हिक कम सां ऐं हुते जंहिं जंहिं पासे वञिणो उहो उते ॾाढो पाणी भरिजी वियो हुओ आटो बि न पियो मिले आटो मिलियो तंहिंखां पोइ वरी कीअं ई आयसि जीअं लथसि आटो मां त गोॾनि गोॾनि ताईं पाणी हुओ पर मूंखे हुन ऑफिस में पहुचिणो बि ज़रूरी हुओ छाकाणि त हुते मूंखे ज़रूरी कमु हुओ जीअं ई मां हुते पहुतसि त ऑफिस में केर बि कोन हुओ मुंहिंजा त ॿ बि विया छह बि विया हाणे मां छा हिकु त टे माड़ा चढ़ी वियसि टिनि माड़नि चढ़ण खां पोइ मुंहिंजी त अहिड़ी हालत थी वई जो साहु खणण में मुसीबत अची वई पर मां थकिजसि न ऐं वञी मथे पहुतसि उते वञी पहुतसि त ॾिठो त केर बि न आहे वरी जंहिंसां मिलिणो हुओ जंहिंसां टाइम रखियलु हुओ उन चईं बरसाति जे करे केर बि न आयो आहे ऐं सभु अटिकी पिया आहिनि हाणे मां छा कयां चईं अॼु तव्हां वापसि वञो सुभाणे अचिजो मां त बाबा ॾाढो ॾकी वियसि पाणी ॾिसी करे ॿाहिरि निकितसि जीअं साॻो ई वापसि हुन पाणीअ मां हलिणो पियो वरी पाण ई हली करे सिधो ई हुन स्टेशन ते आहियसि स्टेशन खां ऑटो खयो ऑटो खणी करे वरी जीअं घर पहुतसि त घर में बि एॾी बरसाति सॼी आली इन आले थियण खां पोइ मुंहिंजी ॾाढी हालतु ख़राब थी वई ऐं अॼु अचण जो त कोई हुओ ई कोन अंदेशो भई कीअं मां पहुचंदमि हुते वञी करे पर हिमत करे मां वरी अॼु वापसि आहियसि ऐं पंहिंजो ऑफिस में इंटरव्यू पूरो कयो

थकिजण बि अहिड़ो थकिजे जो टंगुनि जो सूर बि न पियो लहे उते टंगुनि जे सूर जे करे मुंहिंजे सॼे बदन में सूर पियो पए छा कयां आख़िर हिकु सूर जी गोरी वरिती ऐं चादर पाए सुम्ह पियसि जीअं ई सुम्हियसि सुबुह जो उथियसि त थोरो पाण खे सुठो महिसूसु थियणु लॻो पोइ बसि इहा ई काल्ह जी वरदात आहे काल्ह ॾाढो ॾींहं ख़राब वियो ॾाढो माना ॾाढो जाम ई ख़राब वियो ॾाढी हालतु मुंहिंजी ख़राब थी वई